मैथिली हमलोगनके मातृभाषा छै हमलोग मिथिलाञ्चलके रहैवला छिए मैथिली छै हमर हमलोक घरसँ ही मैथिली सिखै छिए हँ लेकिन कॉलेजमे इसकुलमे मैथिली भाषाके पढ़ाइ नहि होइ छै एहिपर सरकारके धिआन देबैके चाही मैथिली भाषासँ लोगनके विकास करबाबैके चाही इसकुलमे मैथिली भाषा पढ़ाबैके बेबस्था कराबैके चाही जइसेकि बच्चा लोगन मैथिली भाषा सिखतिए हमलोकके एरियामे ही ब्राह्मण लोक रहै छै आओर हमलोक खुद ब्राह्मण से छिए तऽ हमलोक मैथिली भाषा बोलऽके जनै छिए मैथिली भाषा हमसब घरसँ ही बोलैके सिखलहुँ छै हरमे आओर मैथिली भाषा बोलैमे भी बहुत बढ़िआँ छै बड नीक लगै छै बजैमे एहि खातिर मैथिली भाषा बोलै कोइ खराब बात नहि छै मैथिली हमसब मिथिलाञ्चलके ही रहैवला छी सीताजीके नगरीमे हमर सबके जनम भेल छै एहिसँ हमसबके मैथिली भाषा अबै छै मैथिली भाषाके आओर जगहपर पूरा देश दुनियामे विस्तारित करैके खातिर सरकारके बेबस्था करऽके चाही जइसे हिन्दी इङ्गलिश उर्दू सब चीजके बेबस्था कएले छऽ बोलैके वइसे मैथिली भाषाके भी बेबस्था करैके चाही